हैलो हांजी हांजी हांजी साह्ब जी ठीक ओ तुस ऐ बस जी बस हुन इक कमरा रेही दा पलस्तर करने ई बस उस्सै ई करा ने आं नेईं जी दिक्खो शैल ला दे न अस ते ओ कुत अच्छा अस तां गै सोचन एह् कि'यां पटोएआ तुस आ दे हे अच्छा दिक्खो नेईं माराज ऐसी केह्ड़ी गल्ल ऐ में शैल कम्म गै करा ना ऐं इन्ने कम्म कीते दे न में ऐसी कोई गल्ल थोह्ड़ी ना ऐ अ बो फ्ही ते फ्ही कोई गल्ल निं दूआ लाई ओड़गे हून होई दा कम्म इ'यां जैदा कम्म होई गेदा ऐ नेईं नेईं ऐसी कोई गल्ल निं ऐ अस फ्ही बधिया आह्ला लागे हून फ्ही दूआ लागे दिक्खो हून अस ते अपने कोला खरा गै करा दे हे हून केह् आखचै फ्ही और बाकी बाकी ठीक है निं बाकी सब ठीक ओह् फ्ही सीमेंट आह्ली निं बनाई दी निं ओह् दूई लकड़ी आह्ली अजकल फिक्स करने आह्ली औंदी ओह् उ'यै नेही गै होंदी हां होंदी थोह्ड़ी ओह्दे इन्नी मजबूत निं होंदी ओह् आक्खो तुस ते ओह् आह्ली कड्डी लैन्ने आं ते बे एह् आह्ली बनाई ओड़ने आं असें ते लकड़ी लाई दी नेईं नेईं ऐसी कोई गल्ल निं खराब तुस दस्सो अस बदली लैगे तुस दस्सी लाओ ते जेह्ड़ा घाट्टा ओह् कोई गल्ल निं अस करी लैगे ओह्दा स्हाब कताब केह् केह् केह् ओह् ओह् एल्मीनियम आह्लियां लाइयां हां लकड़ियें आह्लियां लाइयां गै निं लकड़ियें आह्लियां लानियां हीं हांं नेईं एल्मीनियम गै लाए दे न लकड़ी निं ऐ लाई दी

हां खड़ी कोई गल्ल निं एह् सौंपी लैएओ हां इन्ना कम्म हून हून करी ओड़ेआ हून बस हून थोह्ड़ा गै रेह्दा ऐ ते बाकी होर कोई गल्ल निं जेह्ड़ियां बारियें दी जेह्ड़ी ओह् बिपता प'वा दी ते जेह्ड़ी शैल्फ आह्ली ऐ ओह् अ'ऊं अज्ज गै दूई ओह् कड्ढी ओड़गा दूई पाह्गे इस्सी कल्लै ध्याड़ी शा ते सीमेंट आह्ली गल्ल फ्ही अस बदली लैन्ने आं सीमेंट हां हां बस हून एह् दो मजदूर हैन ओह् छुट्टी उप्पर गेदे ते ओह् आह्न गे उ'नें कल्लै कोला फ्ही औना ते कल्लै कोला फर्श पाह्गे फ्ही नेईं नेईं मै मैडम जी ऐसी कोई गल्ल थोह्ड़ी ना ऐ अस शैल कम्म करगे कोई निं कोई निं शैल कम्म करगे भाई हां ते कन्नै ते कन्नै ओह् फ्ही थोह्ड़ा पैसें दा बी दिक्खेओ स्हाब थोह्ड़ा ध्याड़ियै दा नेईं फ्ही हून शैल करगे निं हून अस ते शैल करा दे हे हून तुसें पसंद निं आया ठीक ऐ ठीक ऐ